जायत्या भुरग्यांक कांय स्कॉलरशीपी आसतात तातूंत मॅरीट बेझ आनी नीड बेझ स्कॉलरशीप आसता तशीच गोवा गव्हरमँटाची बॅकग्रावंड क्लास विद्यार्थ्यांक ही स्पेशल योजना आसा तशींच फिमेल स्टुडंटस जी आसता तीं चेडवां आसतात तांकांय ताकाय अशी कांय स्कॉलरशिपी गावतात तेसा तेंकां बेटी बचाव बेटी पढाव ही स्कॉलरशीप गावता